ہمارا پسندیدہ بائک اوینجر ہے جو چلانے میں بہت مزہ آتا اور دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لک سے اور تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے اور سبھی یہی ہم جیسے لڑکوں کا ڈریم رہتا ہے یہ خریدنے کا اور یہ بائک تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے بھاری بھی ہوتی ہے اور اور مائلیج اچھا خاصا دیتی ہے اور کہیں جانا ہو لمبے ٹرم کے لیے تو یہ گاڑی اچھی ہوتی ہے تھوڑی اسپیڈ چلتی ہے اور اس کے سامان وغیرہ بھی بہت مہنگا آتے ہیں اور یہ گاڑی تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے اور غریب لوگ نہیں خرید پاتے ہیں اور جس کے پاس پیسے وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک مینٹنینس کرنے میں اسے اچھے کھاصے پیسے لگ جاتے اور یہ بائک تھوڑی سی اسپیڈ چلتی ہے اور کہیں جانے آنے میں اچھا ہوتا ہے یہ گاڑی سفر کرنے میں اور یہ بائک کے تھوڑی سی بائک ہوتی ہے اور بھاری بھی ہوتی ہے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ آدمی اٹ جاتے ہیں اور تھوڑی نیچی بھی ہوتی ہیں یہ گاڑی اور یہ گاڑی چلانے میں اور یہ کمپنی اور یہ آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ پرسدھ ہے اور یہ گاڑی چلانے کے لیے صحیح ڈرائیونگ سیکھنا سیکھنا آتا ہے اور یہ گاڑی چلانا بہت کٹھن ہے اور یہ گاڑی تھوڑا سا صحیح سے چلانا پڑتا ہے اور اس گاڑی میں بہت ساری خصوصیات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھا لگتا ہے دکھنے میں